कोंकणी भाशा इतली सोंपी उलोवंक कसलोच अडखळ ना कोंकणी भाशा उलोवपाक आनी समजुपाक सामकी सोंपी आनी सादी भाशा आख्खी भारतांतल्यान खंयच्याय भारतांतले लोक आयले जायत आमची कोंकणी भाशा रोखड्याचे रोखडे शिकतात आनी तीं आत्मसाद करता फक्त तो बरोवपाक मातसो अडखळ जाता रस्व दिर्घाक लागून नाजाल्यार कोंकणी भाशे इतली सादी भाशा खंयचीच ना ती समजुपाक बरी आनी सामकी मोगाळ भाशा की गोंयांत आयले ननतर तूं गोंयकार रे अशे कोणूय आसल्यार पयलीं विचारतात आनी खंय गोंया भायर गेल्यार बी आमी कोंकणी उलयता तें पळोवन सहज खनच्याय लोकांक कळाटा की वो गोंयकार आयला म्हण हाजी आमकां खूब व्हडवीक दिसता